क्रिकेट जे हमरा देशके खेल छै जौनमे अन्तर्राष्ट्रीय लेवेलपे खेलल जाइ छै एकरा आओर बढ़ावा चाही छोटा छोटा गाँमसँ आदमीसभ पहुँचै छै ओहिमे चुनाय छै खेल खेलके टूर्नामेंट छोट छोट टूर्नामेंट करके अपन आसपासके गाम पड़ोसमे आ पहुँचै छै अन्तर्राष्ट्रीय खेल क्रिकेटमे हमहूँसभके यहाँ टीवीपे प्रसारण देखबै छै तऽ सभ परिवार बैठिके आ देखै छियै सभआदमी एक साथ बैठिके क्रिकेट बहुत आनन्द अबै छै देखिके हँ बहुत लोकप्रिय खेल हइ हमरसभके हम हमरसभके एरियामे पहिले प्रोजेक्टर चलैत रहलै ओहिपर सभआदमी बैठिके देखैत रहलै आ अब हइ कि घर घर टीवी भऽ गेलै मोबाइल भऽ गेलै ओहिमे हॉटस्टार ई वगैरह वगैरहमे बैठिके सभ देखै छै ओहिमे एक साथ सभआदमी अन्तर्राष्ट्रीय लेवलपे सभ पहुँच गेलै खेल आ देखै छियै सभके बहुत ज्यादा आनन्द भी अबै छै देखैत देखैत जौनमे हमरासभके प्रिय खिलाड़ी हइ रोहित शर्मा भे गेलै धोनी हो गेलै सचिन होइ गेलै इएहसभ विराट कोहली भए गेलै इएहसभ हमरसभके हमेशा मतलब देखैत रहै छियै टी वी पे आ आओर बढ़ावा एकरा चाही